हैलो हांजी छा था चओ खीरु खपे खीरु खीरु हा मदर डेरी जो हा फुल क्रीम ॿ किलो हा तव्हां ॾेई ॾियण ई अची वञो मां वेंदी कोन आहियां घर खां ॿाहिरि हा फुल क्रीम मदर डेरी

हा हिकु सौ छहातरि रुपये घटि में घटि त हूंदो अछा छाहठि रुपये आहे त हिकु सौ ॿटीह रुपये थी वियो शायदि हा कोई ॻाल्हि नाहे ॾेई वञो हा हा आहिनि पैसा खुललि आहिनि हा हा पैसा खुललि आहिनि चिंता न कयो न न मां कैश ई कंदसि ऑनलाइन मुंहिंजे अकाउंट में नाहे हा हा केॾीमहिल ईंदव पोइ पनीर कहिड़ो अघु ॾिनो अथव हा त पाउ हिकिड़ो पाउ खणी अचिजो पनीर बि ठीकु आहे असी इहो हिकु सौ ॿटीअ केतिरा थिया ॿ सौ ॿारहां

ठीकु आहे हा हा अधि किलो ॾही बि वठी अचो ॿारनि खे राइतो ठाहे ॾींदसि हा त पंजतरि पंजतरि रुपये जी थी वेई ॾही बि ॿ सौ ॿारहां ऐं पंजहतरि केतिरा थी विया दो सौ सतासी थी विया हलो तेरहां रुपया वापसि कंदसि टे सौ रुपये में ठीकु आहे ॿियो सोयाबीन जी चाप बि वठी अचिजो हा उहो बि मदर डेरी ते मिलंदी आहे अधि किलो हा घटि में घटि अधि किलो त हुजे पाउ त पूरी न पवंदी फैमिली वधीक आहे हा अधि किलो खणी अचिजोसि सौ रुपये जी हूंदी

जय झूलेलाल